जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक छात्रा हूँ और मैं गवर्मेंट इगजाम की प्रीपरेशन कर रही हूँ और यह गवर्मेंट इगजाम की प्रीपरेशन करना काफ़ी मतलब चैलेंज भरा और होता है इसमें अपने आप को काफ़ी हमें तैयार करना होता है जैसे कि मैं आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरी एक ख़ास बात कि जब से मैंने पढ़ाई चालू की है गवर्मेंट इगजाम की प्रीपरेशन के लिए तो उसमें मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी जो मैं पढ़ती थी वह कुछ टाइम के लिए याद रहता था मुझे और बाकी मैं भूल जाती थी फिर मैंने सोचा की यह चीज़ें तो अच्छी बात नहीं है मुझे कुछ अच्छा करना पड़ा इसके लिए तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक दोहा बताना चाहती हूँ मैं आपको करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निसा जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जैसे बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हमें वह चीज़ याद होने लगती है आ तो जिस प्रकार एक कठोर पत्थर पर एक मुलायम रस्सी बार बार आने जाने से उस पर कठोर पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ जाती है उसी प्रकार मैंने अपने पढ़ाई में मतलब बदलाव लाया है कि जो चीज़ें मैं पढ़ती थी उसे मैं बार बार रीपीट करने लगी जिससे मुझे वह चीज़ें याद होने लगी और जिस का फ़ायदा मुझे यह हुआ कि मुझे वह चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी हुई और मैं अभी उन चीज़ों को भूलती भी नहीं हूँ पर मुझे फिर से उसे एक बार रीपीट करना होता है जिससे मेरा काफ़ी आत्म विश्वास भी बढ़ा है और मेरी यह ख़ासियत है की मैं अभी जैसे एक एक बार में कोई चीज़ को देख लेती हूँ समझ लेती हूँ या तो मुझे काफ़ी हद तक वो चीज़ें याद रह जाती हैं और मैं उसे भूल भी नहीं पाती हूँ तो बस मेरी यही कला है और इससे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से भी किया है और पढ़ाई में आप भी इसे अप्लाइ कर सकते हो